आं बिदि रादाब बिलाइ बांसिनानो फरायनाय जाया आरो खोनासंनायबो जाया किन्तु एखनब्ला आङो खोनासङो सम सम ओ बांसिनानो आङो गावनि राशिफोरखौ बांसिन नायो आरो बेबायदिनो राशि राजखान्थियारि रादाबफोरखौ आं बांसिन खोनासङो बा नायनाय जायो